हां जी नमस्ते केह् हाल चाल

में सैलून कॉल कीता ऐ इत्थें फैशियल बगैरा होंदे न ते केह् ना तुसें थ्रेडिंग करानी केह् कराना थ्रेडिंग दे तुंदे पंजाह् रपे लग्गने आ अपलिप हेड बगैरा पूरा करियै एह् तुसें मेकअप कराना जां ब्राईडल कराना ते एह् पंजी सौ ते त्रैह् ज्हार तगर होना तुंदा

ते आं सारा बिच ड्रैस लैहंगा सब किश पाइयै तुंदा ते लैहंगा तुसेंगी मिली जाना कोई पंदरां सौ तगर ते तुंद मेकअप दौ ज्हार पंदरां सौ तगर होई जाना ते तुंदा बाकी समान लाइयै ज्हार रपेआ ते तुंदा उऐ कोई त्रै चार ज्हार तगर समान होई जाना तुस ना परसों आई जायो करवाई लैयो परसों ते सबैह्रे आई जायो दस्स बजे कन्नै समान जो तुसें थ्रेडिंग बगैरा करवानी ऐ सबैह्रे करवाई लैयो ना त्यार होने ताहीं शामीं आई जायो एह् नेईं सारा समान साढ़ा होंदा ठीक ऐ कोई निं